ग्रामीण लोगों के लिए क़ानूनी सेवाओं में जैसे कि वक़ील वक़ील एक ऐसी क़ानूनी प्रक्रिया है जैसे कि मान के चलिए किसी की शादी हुई शादी हुई पति पत्नि हैं पति पत्नि में दोनों में विरोध हुआ तो वो लोग क्या करते हैं कि मुझे तलाक़ चाहिए तो अभी क्या होता है हम लोगों में जैसे क्या होता है कि क़ानूनी प्रक्रिया का ही उपयोग होता है अभी मुस्लिमों में क्या होता है कि वो तीन बार तलाक़ तलाक़ तलाक़ बोल के छोड़ छाड़ देते हैं लेकिन हम लोगों में कुछ ऐसा नहीं है जैसे वक़ील के बारे में अगर पूछा जाए तो वो ये छुट्टी छुट्टा का जो प्रथा होत ये प्रोसेस होता है वो वक़ील के पास जाते हैं दोनो लोगों का बयान लेते हैं जो भी जैसे भी होता है तो उन लोगों का दोनों का दोनों का मुक़दमा जारी हाेता है मुक़दमा चलते चलते साल दो साल तीन साल चार साल के बाद क्या होता है कि वक़ील लोग उनको अपने तारीख़ देते हैं बहस होती है जज के सामने जो भी सारा प्रोसेस है वो वक़ील के ज़रिए होता है

सात सौ इक्यावन तीन सौ दो चार तीन सौ सात जो भी धाराऍं होती हैं वो थाने पर जा के उसके बाद थाने से वो काेर्ट में जाता है कोर्ट के बाद वो सुलह होती है सुलह होने के बाद फिर थाने से जो भी ये चिट वग़ैरह मिलती है क्लीन चिट जैसा भी थाने के ज़रिए प्राप्त होता है और उसके बाद कचहरी पर आते हैं तो कचहरी जो होती है कोई भी जैसे मानो इसके इससे पहले बोले हैं हम कि वो जो हसबेंड वाइफ़ का जो मुक़दमा चलता है वो तलाक़ वाला तो वो कचहरी में उस चीज़ की बहस होती है बहस के बावजूद दोनों पक्ष का की बातें सुनी जाती हैं कचहरी में जज बैठ के वाे दोनों पक्ष की बातें सुनते हैं उसके बाद बात कितने तारीख़ तारीख़ तारीख़ चलती हैं तारीख़ पर तारीख़ चलते चलते लाश्ट में आ के एक साल दो साल तीन साल पर वो बहस पूरी होती है तो फिर जा के वो सीधे फ़ैसले पर आते हैं तो कचहरी जो लाश्ट जज जज लोग फ़ैसले जज का जो बहस होती है जज के सामने दोनों पक्ष की जो बहस होती है वो कचहरी में ही होती है कचहरी में जो भी बातें बात होती हैं जो भी जैसा भी होता है तो वहाँ पर वक़ील थाना कचहरी तीनों का इन्वोलमेंट होता है